फोणें म्हाल हें वेगवेगळ्या कले खातीर गोंयभर फामाद आसा तातूंतले कांय उत्सव जे आसा पारंपारीक म्हळ्यार पुर्विल्ल्या काळा पसून चलत आयिल्लें आसा जागर हो फोण्या म्हालांत पांच जाग्यार जाता तातूंतल्या तातूंत वेलंगांचो जागर फामाद आसा जागर ज्या जाग्यार जाता ताका मांड अशें म्हणटा हो मांड शेणान सारयलो आसता जागर हें नाटकाचें मूळ म्हळ्यार अतिताय जावची ना पूण जागराक परदे आसना नाटकाक पडदे आसता जागराक सगले तरेन संवगां आसता सामाजीक इतिहासीक पुराणीक जागराची सुरवात नमनान जाता जागराचें खाशेलें वैशिश्ट्य म्हणल्यार जागराक बायलांचें काम दादलेच करतात जागराची संवगां हीं प्रत्येक घराब्याक वांटून दिल्लीं आसा जागर म्हणल्यार जागरण करप ताका लागुनूच आसुयें रातच्या धांक सुरू जाल्लो जागर दीस येयसर चलता आनी त्या उपरान माण दवरून जागराची सांगता जाता